میرے علاقے میں نقل و حمل کے لیے بہت ساری صورتیں موجود ہے ہم جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں پہ سب سے پہلے تو یہ ہے ہوائی جہاز بھی آ سکتی ہے ٹرین بھی آتی ہے بسیں ہمارے محلہ ہو کے گزرتی ہے چھوٹا سا اگر سامان ہو تو موٹر سائیکل سے آسانی کے ساتھ ہم اس کو لا سکتے ہیں یعنی ہر اعتبار سے موجودہ دور میں ہمارے علاقہ میں لوگ بڑا سے بڑا سامان لے کر آ سکتے ہیں ٹرانسپورٹ کی گاڑی بھی ہمارے گاؤں میں بہت ساری ہیں اور الحمد للہ ہمارے یہاں ہائی وے ہے جہاں سے بس آسانی کے ساتھ ہمارے گاؤں آتی ہے اور کثرت سے آتی ہے ہمارے گاؤں سے پانچ کلو میٹر دور پہ جھنجھار پور ریلوے اسٹیشن ہیں جہاں ہر گھنٹے کچھ نہ کچھ ٹرین آتی جاتی رہتی ہے اور آسانی کے ساتھ بڑی بڑی سامانیں ہم نقل و حمل سے کر سکتے ہیں الحمد للہ ہر سامان ہم آسانی کے ساتھ لے جا سکتے ہیں ہاں سفر میں کچھ دشواری بھی ہوتی ہے جیسے کہ آپ تنہا سفر کر رہے ہیں سامان بیسی ہے یا یہ کہ وزن دار سامان ہو تو آپ کو دقت اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا سفر کرنے میں احتیاط رکھیں کہ لوگ کم سے کم سامان اپنے ساتھ رکھے بچے وغیرہ کو بھی سفر میں لے جانا مشکل کا سامنا ہوتا ہے